विवाह समारोहमे पानिके मात्राके लेल हमनी गाँवमे की करे छियै कि बड़का ड्राम ले अबै छियै दोकानसँ भाड़ापर या चाहे गाँवमे ककरो पास रहै छै तऽ माँग लै छी ओहिमे मोटरसँ चाहे बाल्टीसँ पानि भर दै छियै गिलासके व्यवस्था रहै छै गाँवमे जे भी भोज खाय ऐलक ओकरा की करै छै कि गिलासे गिलासे पानि भरके दे दै छियै एगो व्यवस्था ई रहै छै दोसर व्यवस्था रहै छै कि आब अब नया व्यवस्था चलैए कि आरओवला पानि केन्टसँ दे देल जाइ छै बीस टा ड्राम ले लै छियै छोटा छोटा नलका दे जाइ छै ओहिमे लगा दै छी ओहिमे गिलासके व्यवस्था रख दै छी तऽ उ अपन जादा आदमी की करै छै कि गिलासे गिलासे पानि भरिके पी लेलक ई सब अच्छा छै अब पहिले रहलैय कि पानिके व्यवस्था कम रहलैय लेकिन आजकल देखै छी कि आरओवला भी व्यवस्था कर देलकै ताहिला आरामसँ रख देली बीस ड्राम पानि ओहिमे गिलास रख देली टेबुलपर सब खैलक आओर पानि लेके आओर भरिके चलि गेलक